पहिरीं जे ज़माने में सभु माण्हू हिकु ॿे सां सिक ऐं प्रेम में रहंदा हुया ऐं सिंधी भाषा में ई ॻाल्हाईंदा हुया हाणे जीअं देश वधे थो जीअं देश तरकी थो करे त हर कोई माउ पीउ चाहे थो त हुननि जे ॿारनि जो दाखिलो इंगलिश स्कूल में थिए ऐं ॿार इंगलिश सिंधी ऐं हिंदीअ खे गॾे करे त ॻाल्हाइनि जंहिंजे करे सिंधी भाषा लुप्त थीदीं वञे थी मां चयां थी त माउ पीउ घरु में ॿारनि सां सिंधी भाषा मे ॻाल्हाइनि